ہاں میں انڈین آئیڈل جیسے میوزک رئیلٹی شو دیکھتا ہوں اور بھی کئی میوزک سے تعلق رکھنے والے ریئلٹی شو دیکھتا ہوں انڈین آئیڈل میں میرا جو پسندیدہ شریک تھا وہ سلمان علی تھا سلمان علی کے گانے گائے ہوئے مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتے تھے اس کے گائے ہوئے گانے بہت زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے اور اسی لیے مجھے سلمان علی بہت زیادہ پسند تھا اور سلمان علی کی آواز بہت زیادہ اچھی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے تھے اس کی آواز اچھی ہونے کی وجہ سے ہی سلمان خان نے بھی اپنی ایک فلم میں اس کو گانا گانے کا آفر دیا تھا جو سلمان علی نے بعد میں گانا گایا بھی تھا اور انڈین آئیڈیل میں آئے ہوئے شریکوں کو سن کر ہم اپنی گلوکاری کو بہتر بنا سکتے ہیں شکریہ